आबादनि थाखाय दैनि फुंखाया फुंखाया जेनेबा जोंना आबाद मावनायनि बबेबा गोरान आबादनि थाखाय जोंनो दै नाङाबो जानानै नाङा जायो आबादा अनेख रोखोमनि थायो नालाय जोङो आबादखौ जेनेबा नैबे जों दा नैबे फाथो फोनायफोर एबा बेसर फोनायफोराव जोंनो दैफोरनि गोनांथि गैया बेनिखायनो नैबे गोरान आबादफोर फोनायाव जों गोरानैनो फोनाय जायो जोङो नैबे आरो जों गिसि आबाद फोनायाव जों दिनै दैफोरखौ नांगौ जायो मानो होनब्ला आबादनि थाखाय मानो होनब्ला जों माइ गायोब्ला दैनि बिराद गोनांथि जोंहा दा एबा अखाहादैजोंबो जोङो गायनो हायो अखा हाबाय थायोब्ला अखाहादैजों गायनो हायो आरो जाम्फै नांगौ जोंनो जेनेबा नैबे जाम्फै दंग'फोर नांगौ जायो जोंनो माइ गायनायाव माया दै गैयाब्ला माइ आबादा जाया आरो खोथिया फुनायाव प्रब्लेम जायो बिनिखायनो जोंनो दा जोंनो नैबे माइ गायनाय आबादाव जोंनो दैफोरखौ जेनेबा अखा अखा हायोब्ला अखाजों गायबाय आरो जुदि अखा गैयाब्ला जोङो नैबे दा दुब्लिफोराव नैबे जेनेबा नैबे सेल' मेचिनफोर सेल' मेचिनफोर बाहायनानै गायो दानि दिनावथ' जेनेबा नैबे सेल'फोरखौ जोङो एग्रिकालसार अफिसफोराव दोरखास्ट' होनानै आबाद मावग्राफोरा दोरखास्ट' होबानो मोनो जेनेबा इसे अनसुंथाइ रां होनानैब्लाबो खम समावब्लाबो पारसेन्ट होनानै जोङो नैबे सेल'फोरखौ लाबोयो लाबोनानै जुदि जोङो दुब्लिबारियाव जों सेल'फोरखौ बसायो बसायनानै जोङो सेल'खौ बाहायनानै पाइपफोरजों जोङो गायो दा नैबे गोरान गिसि आबाद खालामनायावथ' जोंनो दैखौ बिराद गोनांथार जायो बेनि थाखायनो जोङो नैबे जाम्फै एबा दैफोर माबानानै सेल' बसायनानै जोङो माइ आबादफोरखौ मावो गायनाय जायो बेनि थाखायनो जोंहा दै गैयाब्ला असुबिदा जायो गैया जाया खिन्थु असुबिदा बिराद जायो जों माजों गायगोन दै गैयाब्ला बा जों गोरानावथ' गायनो हाया बेनिखायनो जोंनो दैया जेब्लायबो गोनांथार बेफोरनि थाखायनो जों बिथांखिफोरा जों आबादफोरखौ मावनो थाखाय हायाव एबा दैनि फुलुङाथ' दाबायदियाव गैलायानो फुलुङानो गोमालांबाय गोदोनि दिनफोरावसो एफा एनै गुदुं ओंखारनायजों गायोमोन बेबो जायगा नायै जायगासो दै खुलुङा दा बे बबेबा जायगायाव मोनो बबेबा जायगायाव मोना बेनिखायनो जोङो दा दै फुलुंफोरखौ मोना बेनिखायनो जोङो दा गामिनि आबाद मावग्रा हिसाबै जोङो फोथाराव माइ दुब्लिबारिफोराव सेल' बाहायनानै जोङो माइ आबाद गायो आरोखि आबाद मावो नैबे दा दैज्लां बोथोरफोरावथ' माइ गायनायाव जोंनो दैनि बिराद गोनांथार बेनिखायनो जोङो सेल' मेचिन बाहायनानै जोङो लाङो आरो दंखलनिफ्रायबो फाइफ खालामनानै खाथि खालाफोरनिया एसे खस्थ'यै लांनाय जायो दै बे न'नि बे मेचिन मेचिनफोरजोंनो फ्रायनो इसे बिदिनो हगार हगार गायनाय जायो आरो बेनिखायनो अखाफोरखौबो समाव मोनथ'आ बेनिखायनो समजों लोगोसे जोङो खारफानांगौबो जायो हिसाबै जोङो सेल'फोर बाहायनानै गायनाय जायो आरो बेखिनियानो